हलो किथा बिजली घर मां था ॻाल्हायो हा मां हितां रामगंज मां ॻाल्हाइ रई आहियां मुंहिंजो जाइ जो नंबर उणिवंजाह आहे चारि नव उणिवंजाह आहे ऐं ॿिनि महीननि खां वठी मुंहिंजो बिजली जो बिल ॾाढो वधीक थो अचे

त हीअ महिरबानी करे मूं वटि जे मीटर खे ॾिसी वञो त ऐं उनजी रेटिंग ॾिसोसि त हो छो एतिरो अचे पियो